हेलो हमे केनोट प्लेससँ बोलि रहल छिऐ हमे एगो कैब बुक करए रहै कैब नम्बर जीरो पॉइन्ट ट्वेल्व तऽ ओ अभी तक नहि आएल अछि तऽ हमरा ई इनफार्मेशन बताए दे दए छथिन कि अगर लेट होतै तऽ हम आप अहाँ के ने कोनो आओर ड्राइवरके भेज भेज सकैत छिऐ नहि तऽ हमे कोइ आओर ड्राइवर बुक करि लेबै हम बहुत देरसँ इन्तजार करि रहल छिऐ केनोट प्लेसके पास